मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ जब में कक्षा ग्यारवीं में थी तब मैं अपने स्कूल के साथियों के साथ केरल राज्य एजुकेशनल ट्रिप पर गई थी वहाँ मैंने बहुत ही अलग संस्कृति देखी वहाँ पर मलयाली भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा इंग्लिश भाषा भी बोली जाती है वहाँ खाना बहुत ही अलग प्रकार का खाया जाता है जिस में इडली डोसा और अनेक प्रकार के खाना हैं वहाँ हमें भाषा उन से बातचीत करने में अनेक परेशानियाँ हुईं जिस में हमें अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करना पड़ा या अनुवादक का प्रयोग करना पड़ा